नमस्ते

कहाँ पर जा रही है और सब बच्चे भी जा रहे हैं हमारे भी बच्चे जाने चाह चाह रहे हैं नहीं बच्चे तो आपके साथ जाएँगे ध्यान रखना पड़ेगा आपको हमारे पास बच्चे छोटे छोटे चार बच्चे हैं वो जा रहे हैं आपको देखना पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा कै बजे आपका आप कै बजे जा रही हैं टूर पर तो बच्चे हमारे जाएँगे आपके साथ वापसी कब लौटेंगे आप और और फीस कितना है आपका बच्चों का फीस कितना है फीस कितना है आपका पचीस सौ एक बच्चे का और भोजन पानी आप कराऍंगे कि हमको घर से देना पड़ेगा कै दिन तक बच्चे रहेंगे तो हम कैसे दे पाएँगे आपको देना पड़ेगा ना तो खाना का और पानी को भी हमको देना पड़ेगा तो गर्मी का दिन है टूर पर बच्चे हमारे जा रहे हैं आप कहाँ कहाँ कहाँ घुमाएँगे आप ठीक है तो घुमाना ध्यान रखना बच्चों का हमारे पास चार पाँच बच्चे हैं और आपके साथ जा रहे हैं आप ध्यान रखना कि गर्मी का दिन है खिलाना पिलाना सब कुछ आपके जिम्मे है आपके साथे हमारे बच्चे जा रहे हैं और कै दिन में आप लौटेंगे आप लोग कै जने जा रहे हैं ठीक है तो तो आप ध्यान ध्यान आप रखना खाने पीने का ध्यान भी आपको रखना है इसलिए की गर्मी का दिन है बच्चे जा रहे हैं आपके साथे हम जा नहीं रहे हैं आप ही के साथे आप ही जाई जाई रही हैं तो बच्चे हमारे भी जा रहे हैं तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा आप